ویسے تو میں نے بہت سفر کرے کئی جگہوں پر گیا اور کئی جگہوں پر گھوما ایک ایسا سفر کہ میں دہلی سے آندھرا پردیش کے لیے کام سیکھنے کے لیے جا رہا تھا جب کام سیکھنے کے لیے جا رہا تھا تو میں تن تنہا تھا میرے ساتھ دوسرا ساتھی کوئی نہیں تھا جب میں نے ٹکٹ بک کرایا میرے استاد نے میرے لیے ٹکٹ بک کرا تو میں نے اس ٹکٹ کو لے کر کے جب دہلی اشٹیسن پر پہنچا تو میں بہت انجان تھا کہ کس طریقے سے میں ٹرین میں بیٹھوں گا کس طریقے سے میں ڈبہ دیکھوں گا جب میں نے وہ ٹکٹ ایک صاحب کو دکھایا وہ صاحب ایسے خوش مزاج صاحب تھے انہوں نے اپنے ساتھ مجھ کو کر لیا اور کہا کہ خان صاحب آپ ٹینشن مت لو میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں بھی وہیں آندھرا پردیش چنئی تک جا رہا ہوں اور میرا ٹکٹ نلور تک تھا اور وہ صاحب مجھے ٹرین تک لے کے گئے سیٹ دی اور ان اتفاق سے ان کی سیٹ بھی میرے سامنے والی سیٹ تھی اور ہم دونوں گئے اور خوب اطمینان سے بیٹھے اور انہوں نے خوب بات چیت کری اور اچھے اچھے پکوان مجھے کھلائے اور ایسا محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں جس طریقے سے اکیلا تھا کہ میں اکیلا جا رہا ہوں اور باقاعدہ وہاں کی لینگویج سے بھی میں نہ اتفاق تھا وہاں گیا انہوں نے آٹو رکشہ کرائے اتنا دل خوش ہوا کہ میں اطمینان کے ساتھ آندھرا پردیش کے اندر انٹر کر چکا